आंनि पजिटिभ इकफ्सिरेन्सआ जाहैबाय आं गांसे बिजाब लिरदोंमोन बिजाबा जाहैबाय खन्थाइ पियन बेवहाय आं सान हर सान हर गोबां खन्थाइ सुजुनानै लिरदोंमोन आरो बे सानसेनिल' नङा गोबां सम गोबाव दिन लिरै लिरै लिरनानै आरो बिजाब साफायसालियावबो लांनानै बिजाब बिजाब महरै दिहुन जादों आरो दिहुनखांनायनि उनाव मारकेटिं एबा बाजार बेफोरावबो फाननो होनाय जादों आं बेखौनो आंनि लाइफनि बा जिउनि देरसिन पजिटिभ इकस्फिरेन्स होननानै साननानै लायो बेखौनो आङो जाफुंसारनाय आंनि लाइफनि इकस्फिरेन्स पजिटिभ इकस्फिरेन्स फार्स्थ ओंखारजेननाय फार्स्थ दिहुन जानाय फार्स्थ प्रदाक्ट होननानै आङो साननानै लायो आरो इउनावबो बेबायदिनो मोजां प्रदाक्ट खालामनो हागोन बेखौनो आं आसा खालामो